ہمارے علاقے ممبئی میں لوگ جوہو چوپاٹی اسلور واٹر کنگڈم میدا روڈ سی لنک اور اس جیسے بہت سارے مقامات کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں اور وہ اس لیے کہ جوہو چوپاٹی پر سمندر سمندر ہے جہاں کی لہریں دل کو موہ لینے والی ہوتی ہیں جہاں پر شام کا منظر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں سے ہوائی جہاز بیک ٹو بیک دکھائی دیتے ہیں جوکہ دلفریب منظر ہوتے ہیں